आसामाव गोबांथार हारिमुवारि फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो एबा खुंथाइफोरखौ खुंनाय जायो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो बैसागु फोरबो खुंथाइ हारिमुवारि फोरबो बैसागु बेबायदिनो बर' दिनफोर आरो बेबायदिनो फारसे इश्लामफोराबो बिदिनो इद बेफोरबायदि खुफुं हारिमारि फोरबोफोरखौ फालियो बर'फोरनि गेजेराव खुंजानाय बे बैसागो फोरबोआ बर'फोरनि गेजेरावबो ख्रुइ देरसिन बे फोरबोआव गोबांथार सुबुंफोरा ना गाबागावनि खामानि दामानिफोरखौ दोन्थ'नानै बयबो खौसे जानानै बे फोरबोखौ फालियो आरो बे फोगबोनि गेजेरजों बर' हारिनि जा हारिमु बेखौहाय दिन्थिनाय जायो बर'नि गोबां बोराय बर' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो गथ' गथाइ साफ्रोबो बेखौ बेवहाय ओह बाहागो लायो रंजायो बेबायदिनो ज' ज' जालायनानै बेबायदि मोसायो आरो बिदिनो जा ओंखाम बेबायदि पस्ट बेफोरबायदि जानानै रंजायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव बेबायदि धोरोमारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमुखौ बयनिबो गेजेराव बे बुहुमनि बयनिबो सुबुंनि गेजेरावहाय दिन्थिफुं आरो लोगोसे हारिनि सोदोमस्रिखौ लाखिनायनि गेजेरजों बयनोबो बे हारिनि धोरोमारि फोरबो जि हारिनि बर' हारिमुखौ दिन्थिफुङो बेजों लोगोसे हारिनि जि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ बेफोर गासैखौबो हमथानानै लाखियो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे रंजानानै बयबो गोसोआव रंजा रंजा खुसुयै बे फोरबोजों लोगोसे बेयो आवगाय लाङो बे खुगा खुगा सोलिबोनाय फोरबोआ फोरबोआ जाबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन बर' हारिनि सुबुंफोरा रंजानानै फोरबोफोरखौ ओह खुं खुङो बिहु एबा ओम बैसागु फोरबोआव बिदिनो ज' जा ज' ज' बिदिनो फिथा सिथावफोर जालायो आरो लोगोसे नखर नखर थांनानै बेबायदि फिथा सिथावफोर एबा साहाफोर लोंनानै सुबुंनि गेजेराव आरो बेबायदिनो अनज्लायनाय एबा सिनफोरखौ दिन्थियो खौसेथिखौ दिन्थियो आरो लोगोसे बयबो म खौसे जानानै ओम नखर नखर बिदि थांलायनानै बेबायदि साहा फिथा बेफोर बायदिनो जालाइयो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार बेबायदि खुंथाइबो दं जायफोरखौहाय गुबुन हारिफोरनि सुबुंफ्राबो बे खुंथाइयावहाय खुङो बे फोरबोफोरखौ खुङो फुजा बेबायदिनो फुजाफोर बा जोंनि ओम जोंनि आसाम हादरावनो होन गुबुन गुबुन बेदिनो ईश्लाम दोरोमनि बिदिनो असमिया हारिनि बर' हारिनि गोबांथार सुबुंफोरा ज' ज' थानानै ज' जाय जयै थानानै बे आसाम हादराव बेबायदि गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंदों गासिबो हारियानो मोनफ्रोमहाबो मोनफ्रोमबो हारिहानो बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय आरो बेबायदिनो मेथाइफोरजों गोबांथार जौगासारनाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे आसाम हादरावनो बांसिन बेबायदि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय बेवहाय जिउ खुंगासिनो दङ मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि गान्नाय जोमनाय गावबा गावनि हारिमुखौ लानानै गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौहाय लानानै जिउ खुंगासिनो दङ धोरोमारि फोरबोनि बिथिङावबो बेबायदिनो फिथा सिथावफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुन फिथा सिथावफोरखौ बानायनानै आरो जोङो जागासिनो दङ जायो आरो बेबायदिनो गुबुनफोरनि सिगाङाव गावबा गावनि रोंगौथिखौ फिथा सिथाव बानायनायनि रोंगौथि आरो बिदिनो जि दानाय लुनायनि रोंगौथिफोरखौ गावबा गावनि हारिनि जि आगर आखाइनि रोंगौथि बेफोरखौहाय दिन्थियो लोगोसे बेयावहाय बे बे फोरबोफोरनि गेजेरजों बयनिबो सिगाङाव जोंनि ओह रोंनाय रोंगौथिफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुननि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो आरो धोरोमारि फोरबो हिसाबै आह जोंनि बे बैसागु फोरबोआवनो बांसिन मानसि सुबुंफ्रा रंजायो आरो गुबुनि सिगाङाव बे हा फोरबोफोरावहाय रंजानानै गुबुननो जोंनि रोंगथि एबा जोंनि मोसानाय मुसुरनाय हारिमुखौ बयनिबो सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो खुगा खुगा सोलिबोनाय फोरबो हारिमुवारि खुंथाइ होन्नानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ बे बो हारिमुनि खुंथाइ बा हारिमुवारि खुंथाइ फुजा फाथालफ्रावहाय गोबां बेबायदि जोंनि हारि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाया आरो जोंनि बर'नि गेजेराव देरसिन फोरबो हिसाबै बे ओह बे ओह बैसागु फोरबोखौनो बांसिन हिसाबै ओह फालिनानै